हलो हा मिसिस नीलम वकील पिया ॻाल्हायो मां लता भाटिया पई ॻाल्हायां मूंखे कुझु फ़रियाद करिणी हुई हेलो हा वकील साहिब असांजे पासे में चोरी थी वयी त वयसि पुलिस में रिपोर्ट लिखाइण त पुलिस वारनि हा कल्ह कल्ह भेण कल्ह हा त पुलिस वारनि मूंखे कुझु बि साथ न ॾिनो मूंखे चयऊं वही रहो कलाक मूंखे ॿाहिरि विहारे छॾियऊं हिक त मां लेडीस ॿियो सीनिअर सिटीजन इहो न्याय नथा कनि त तव्हां उनजे बारे में कुझु सोचियो हा कुझु न पाण में पिया सभु ॻाल्हियूं कनि पाण में सभु पिया ॻाल्हियूं कनि अलाए मुंहं में विमल जा खाइनि थू थू पिया कनि अलाए छा पिया व्यवहार कनि मूंखे ॿाहिरि कलाक विहारे छॾियऊं मां लेडीज़ थी करे ॿाहिरि कलाक वेठी आहियां केर बि मूंखे दाद न पियो ॾे इहो त पोइ न्याय कोन्हे हा

पोइ मां तव्हां खे वाट्सअप मोकिलियां थी ऐं हुननि खे चओ भई सुठी तरह सां साथ ॾियनि केरु ध्यान ई नथो ॾे हीअं थोरे ई थींदो आहे सिंधी समाज में हा महिरबानी कयो नीलम वकील हा कुझु कयो हा हा कंहिंसां बि ही अन्याय न थिए हा मां उहोई पई सोचियां त ईअं न पुलिस वरी विच में मूंखे हैरान करे महिरबानी जी थैंक्यू थैंक्यू नीलम थैंक्यू